द लास्ट बस म्हणून हांवें कोंकणींतल्यान एक शॉर्ट स्टोरी ती बरयल्ली आनी म्हाका ती इतली आवडिल्ली इट वॉज जस्ट स्टार्टेड म्हणजे हांवे एक रील पयल्लें कोण तरी एक बाबडो बिजनस क्लासींतलो सुद्दा न्ही सामको मिडल क्लासींतलो मनीस जो ट्रेनीन गायतालो आपल्या एस्पिरेशन म्हणजे आपल्या ताका गोल लायफांतल्यान चुकल्या ताका सिंगर जावपाचें आशिल्ले बट तो आतां ट्रेनीन गायतालो घरा वतना सो ताचेरूच हांवें काणी बरयली आनी ती म्हाका खूब आवडिल्ली